ہمارے علاقے میں بہت سارے دلچسپ پہلو اور کہانیاں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ سیاحوں کو معلوم نہ ہوں جیسے کہ یہاں پر بہت سارے شخصیات پیدا ہوئی جنہوں نے اپنا اور اپنے معاشرے کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور اسی طریقے سے یہاں کے جو ثقافتی عقائد ہوتے ہیں ان عقائدوں کی اہمیت اسی اور اسی طریقے سے بہت سارے مخصوص مقامات تھے جیسے کہ ہمارے یہاں پر لکھنؤ شہر کے اندر امام باڑہ بہت مشہور جگہ ہے جس کے نوا جس کو نواب آصف الدولہ کے کافی مشہور ہیں لیکن ان کی تاریخ کے بارے میں بہت سارے سیاحوں کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور کیسے زندگی گزارتے تھے تو ان اس کے لیے وہ لوگ ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اس مخصوص مقام کے بارے میں بھی جانتے ہیں جوکہ ہمارے یہاں حسین آباد کے علاقے پر واقع ہے اور ان کی شاہی زندگی کے بارے میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ کو پتا نہیں ہوتا تو اس لیے اس لیے چاہتے ہیں کہ اس پر غور عبور حاصل کریں اور اس کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ کسی بھی چیز کے بارے میں بہتر سے بہتر جاننے کی کوشش کر